ميں اپنے فصل كو شہر كے بازار ميں بيچتا ہوں

اپنى گاڑى سے بھر كر ميرے گاؤں سے دور ايک بازار ہے جس كا نام گلاب باغ ہے وہاں جا كر ميں اپنے فصل كو اچھى قيمت ميں بيچتا ہوں اور دوسرى رياستوں ميں بيچنے كے ليے ٹرانسپورٹ كا استعمال كرتا ہوں اور زيادہ تر لوگ اپنے شہر ميں ہى اپنے فصل كو بيچ كر بيچنے ميں سہولت ہوتى ہے اس وجہ سے ہم اپنے شہر ميں ہى شہر كے بازار ميں ہى اپنے فصل كو بيچتے ہيں تاكہ اس سے پريشانى پريشان ہونے سے بچ جاتے ہيں